کھانا پکانے کے لیے بہت سی تکنیک استعمال کی جا سکتی ہیں جیسے کھانے کو ابال کر پکایا جا سکتا ہے اسٹیم کر کے بھی پکایا جا سکتا ہے اور کچھ کھانوں میں ذائقہ بڑھانے کے لیے ان کو فرائی بھی کیا جاتا ہے ان کو ہم ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن کھانے میں زیادہ مزید اور ذائقہ پیور کرنے کے لیے ہم خمیر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور ایسے مصالحے جو مشہور اور صاف ستھرے طور پر بنائے جاتے ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے کھانے میں ہم خوشبودار مصالحے بھی ڈال سکتے ہیں جس سے کھانے والے کا من کھانے کو دیکھ کر خوش ہو اور لذیذ کھانے کا مزہ بھی لے سکتے ہیں ان کو اچھے برتنوں میں بھی پیش کیا جانا ایک کھانے کی لذت کو بڑھانے کا تکنیکی عمل ہے